जॾहिं बि असां कंहिं मंदर में वेंदा आहियूं हुते झूलेलाल जा भॼन या उते काई छेॼ पवंदी आहे त हाल में मोज़ूदु सभु माण्हू उथंदा आहिनि ऐं गॾिजी करे डांस कंदा आहिनि मूंखे लॻे थो डांस हिकु ज़रिओ आहे जंहिं में काफ़ी माण्हू हिकु ॿिए सां गॾु हूंदा आहिनि ख़ुशी महिसूसु कंदा आहिनि उन्हनि जे चहिरे ते काफ़ी हिकु आनंदु हूंदो आहे हिकु मौज हूंदी आहे जॾहिं बि असां सभु गॾिजी करे डांस कंदा आहियूं हुन हॉल में त मूंखे लॻे थो हुन सां असांजो भाईचारो वधंदो आहे ऐं पाण में सिक ऐं प्यार वधंदो आहे त डांस हिकु जाम सुठो ज़रिओ आहे अलॻि अलॻि माण्हुनि खे गॾु आणण जो ऐं हुन में भाईचारो पैदा करण जो